हँ हँ हम अपन पर्यावरणीय घटना देखने छी अपन इतिहासमे एते अवस्थामे हम दू हजार सोलहमे घटना भूकम्पक घटना देखने छी जाहिमे हमर बच्चा आओर हम दूइये तीन माय बेटा छलहुॅं आ हमर बच्चा इसकुलमे छलए हम घर पर छलहुॅं रोटी बनाबै छलहुॅं घर पर ओहि कालमे दुपहर डेढ़ बजे भूकम्प अयलै ओहि भुकम्प हम बुझि नहि पेलियै कि ई भुकम्प छै तखन लोक सब हला केलखिन तखन हम बुझलियै जे ई भुकम्प छै तखन हम घरसँ भागि गेलहुॅं आर भागलहुॅं तखन हमर बच्चा इसकुलमे छलए आ हम घर पर छलहुॅं आर तहन हमरा डर ई भऽ गेल कि हम केना हम अपन बच्चा हमर होयत आओर हम अपन बच्चाके केना आनब ओहिके बादसँ हम अपन बच्चाके लेल दौड़लहुॅं जे इसकुल गेलहुॅं आ आनबाक लेल कहलियै जे आनि लै छियै तखन हम अपन बच्चाके अनलहुॅं फेर राइतोमे आबि गेलै भूकम्प तखन हम तीनो माय बेटा सुतल छलहुॅं सुतलेमे आबि गेलै तखन हम बुझलियै नहि मगर बादमे लोकसब हल्ला केलखिन तखन बुझलियै जे फेर भूकम्प अयलै आ भागलहुॅं बाहर एहि प्रकारे हम एहि भूकम्प सँ तीनू माँ बेटा बचलहुॅं एहि तरहे सँ एहि भूकम्पके घटना हम अपन जीवनमे देखने छी इहए हम कहब कि भूकम्प सब बचबाक लेल बहुत कठिनके सामना करऽ पड़ै छैक